हिकु जनवरी ॿ हज़ार चोवीह ॿ फेब्रुवरी उणिवीह सौ नवे वीह सेप्टेम्बर उणिवीह सौ सतरि उणिवीह ऑक्टोबर उणिवीह सौ एकासी एकवीह अक्टूबर ॿ हज़ार हिकु